साढ़े मतलब जेह्ड़े ग्रांऽ दे एह् इं'या बी डोगरें दे लोक जेह्के नमां नमां जागत् मतलब कि कुसै जागत् होंदा निक्का तां ओह् बड़ी खुशी दी गल्ल की जेह्ड़े साढ़े उत्थै दे लोकल कल्चर ऐ साढ़ा उत्थें मतलब की एह् चीज़ करी जंदी कि साढ़े नमां कोई जन्म कोई निक्का बच्चा जन्म लैंदा ऐ तां ओह्दे इक्कियें दिनें दे बाद साढ़े ग्रांऽ च मतलब की साढ़े डोगरा कल्चर च की सूतरै दी धाम कीती जंदी ऐ उद्धर गै सूतरै दी धाम कीती जंदी ऐ कीि जेह्ड़े मतलब की बड़े सारे ग्रांऽ दे लोक जिनेंगी मतलब सद्देआ जंदा इस चीज़ आस्तै ते धामां कीतियां जंदियां बाकी होर बी जेह्ड़े की ते डोगरी च बाल लैते जंदे की मतलब की मूनन बगैरा कीते जंदे न ओह् लोग अस डोगरी कल्चर च दिक्खा दे न की एह् इस चीज़ गी बी हैन ते इस चीज़ गी फॉलो करदे न की एह् चीज़ करना चाहिदी